एहिके इलाकामे छै ने बहुत लोक स्थानीय गीत बहुत अच्छा गाबै छै आओर यहाँके गीत जे शुभ विवाह भवन जैसे टाइपके शादीमे आओर झिझिया टाइपके जो होला उसमे बहुत अच्छा गाना गाबैला आओर यहाँके जे कल्चर यहाँके जे संस्कृति बा ओ मैथिलीसँ ही जुड़ल बा आओर जे मैथिली भाषामे जे गाना होला आओर यहाँके वएह गाना यहाँपर भी गाबल जाइला जे अच्छा लागैला आओर ई गीत बा जइसेकि शादी ब्याहमे सुबह सुबह ईसब ए आओर सीताजीका जे जनकपुरसँ धाम ए जे गाना बा हइ ने आओर आओर झिझियाके जे गाना होला हइ ने ईसब मिथिलाके ही निवासीका जे भाषा बा ओ भी यहाँके भी वइसे ही गाबल जाइला आओर इसीसे ने हमरा मिथिला बहुत ही अच्छा लगैता